हैल्लो सर केसरी नंदन फोटो स्टडी आह्ले बोल्ला ने ओह् मैं फोटो खचाना हा उ'दे वीजे ताईं

मैं इद्धर दुकान उप्पर आवां जां बस्सा हत्थ भेजी ओड़ां थोआनू फोटो हां ते दुकान कुद्धर देई ऐ थुआढ़ी मतलब अड्डे पर गै निं दुकान थुआढ़ी ठीक आया फिर मैं